में पिछले म्हीनै इक हट्टी बिच गेई ही में कुरता लैता हा ते कुरता ओह् इन्ना शैल हा मतलब कि इन्ना शैल हा ओह्दा रंग बी इन्ना शैल हा पक्का कुरता हा ते ओह्दा रंग बी निं गेआ कपड़ा लैता हा में कुरता सेआया हा ओह्दा रंग बी निं गेआ ते ओह्दे बटन लैते हे ते ओह्दे बटन बी इन्ने शैल हे ते ओह्दे बटन बी इन्ने शैल हे ओह्दे ई जेह्ड़ी लैस लोआई ही ओह्बी इन्नी शैल ही लिशकनी ते ओह्दा कपड़ा बी इन्ना पक्का हा की अस कपड़ा धोंदे बी ऐहे ओह्दे बिच्चा रंग नेईं गेआ ते ओह् हट्टी चा कपड़े इन्ने शैल शैल हैन कि उस कपड़े बिच्चा रंग निं जंदा ते में बड़े सारे ऐसे कपड़े लैते उस हट्टी चा ते कुरता सिलाया ते ओह्दा रंग निं जंदा बड़ा शैल कुरता हा ते ओह्दे बटन बी इन्ने शैल हे ते इन्ना शैल सित्ता हा दरज़ी नै ते ओह्दे बिच में लैस बी लोआई ही ते लैस ओह्दे बिच में लैस बी लोआई ही लैस बी इन्नी शैल ही पक्की लैस ही ते अस धोंदे बी ऐहे ते ब्रुश बी मारदे हे ते ओह्दे चा ना लैस जंदी ही ओह्दे चा रंग कुरता बी इन्ना शैल हा ओह्दा रंग बी निं जंदा हा ते ओह्दा रंग बी निं गेआ बड़ा शैल कुरता हा ओह्दा रंग बी निं गेआ बड़ा शैल पक्का कुरता हा पक्का कुरता हा ओह् ते ओह्दा में कुरता सिलाया ते ओह्दा रंग बी निं गेआ कमीच बी इन्नी शैल ही पक्की कमीच ही बाहीं च बी लैस लाई दी ही बड़ा शैल लगदा हा फिटिंग बिच हा ते बड़ा शैल कुरता हा पक्का कपड़ा हा ते दरज़ी नै बी इन्ना शैल सीत्ता हा ते उसी दिक्खनै आह्ला बी आखदा कि वाकई कुरता ऐ इन्ना शैल उ'न्ने सीऽ दित्ता हा उ'न्ने मिगी ते में लाया ते कुड़ियां मिगी पुछदियां हियां कुत्थूं लेआंदा कपड़ा कुत्थूं सिलाया तूं ते फ्ही में उ'नेंगी सनाया की में उत्थूं कपड़ा लेआया भी उ'नें मिगी पुच्छेआ कि जेल्लै तूं धोंदी कपड़े रंग निकलदा में आखेआ नेईं रंग ऐनी ऐहा निकलदा ते बड़ा शैल कपड़ा हा ते होर रियासी इक हट्टी ऐ टोनी शाह् हुंदी ओह् उत्थै थ्होंदे ओह् कपड़े पक्का कपड़ा ऐ ते लैस बी इन्नी शैल कीती ही उ'नें शैल लैस ही कपड़ा बी इन्ना शैल हा रंग बी निं निकलदा हा ते जि'यां कपड़े बिच बूर आई जंदी ना कुसै कुसै कपड़े च बूर औंदी ते ओह् बुर बी उस कपड़े च नेईं औंदी ही इन्ना शैल पक्का कपड़ा हा जि'यां इन्सान दा ओह् पक्का रंग होई जंदा निं ओह् फेंट निं होंदा कदें इयां पक्का कपड़ा हा ते बड़ा शैल हा ओह् ते बड़ा शैल कपड़ा हा कुरता सिलाया हा सलवार बी सिलवाई ही सलवार बी इन्नी पतली ही की ओह्दे बिच्चा बुर निं निकली बड़ा शैल कुरता हा ते हून में सोचा नी आं इक होर कुरता सिलाना में लेकिन ओह् बड़ा गै शैल हा जेह्ड़ा कुरता में सिलाया हा ओह्दे बिच्चा रंग बी निं जंदा ते अस इन्ने बारी मेरी मम्मी किट्ठे करियै धोंदी ओह्दा जेह्का इक कुरता ओह्दा रंग निं जंदा बाकी जेह्ड़े होर कपड़े सिलाये ओह्दे बिच्चा बुर बी निकलदी ते ओह्दे बिच्चा बुर बी नेईं निकलदी ते बड़ा शैल कुरता हा ते ते बड़ा पक्का ओह्दा कपड़ा ऐ दो तिन्न साल होए लैते दे ते बड़ा शैल हा